ہلو جی میں امازون کسٹمر سروسز سے بات کر رہاں ہوں جی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میں امازون اسکرال کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک ہیڈ فون دکھائی دیا تھا تو وہ مجھے کافی پسند آیا اور میں نے اس کو آڈر کر دیا تھا جی لہٰذا وہ آڈر مجھے آج ڈیلیور ہوا ہے تو میں نے وہ آڈر چیک کیا وہ ایک ہیڈ فون تھا کافی مجھے پسند آیا تھا تو میں نے اسے لیا تھا تو آج جب میں نے اسے یوز کرا تو وہ مجھے کافی اچھا لگا تو میں اس کے لیے امازون کو فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں اور لہٰذا کچھ چیزیں جو مجھے اس میں پسند آئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز اس ہیڈ فون میں مجھے یہ پسند آئی وہ کافی لائف ویٹ تھا ایزی ٹو یوز تھا اور دوسری بات تھی اس کا بیٹری بیک اپ کافی اچھا تھا باقی جیسے میں نے پہلے یوز کیے تھے ان سے کافی اچھا بیٹری کے بیک اپ تھا اور اس کی جو نوائس کینسلیشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا تھا مطلب کال کوالٹی ایک دم کلیئر تھی اس کی اور بیس بھی کافی اچھا تھا اور اس کا جو واٹر پروونگ ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھا تھا یہ سب مجھے پسند آیا اس پروڈکٹ کے بارے میں جی تھینک یو